आं मोजां मोन्नाय एक्टर एक्ट्रिसफोरनि गेजेराव बर' फिल्मनि एक्ट्रिस संगिना बेनि एकटिंफोरखौ आं नायनानै जोबोद मोजां मोनोमोन माने जेथिंबो साइदाव आखा फाखा आं सान्ना लायो आरो माने ट्रेजिदियानो होन बा कमिदियानो होन बा जिखिजाया होन बिथाङा कभार खालामनो हायोमोन आरो बेखायनो आं दिनैसिमबो थारमाने संगिनानि जिखिनि खालाम लांनाय फिल्म बेफोरखौ आं नायना नायफिनो आरो नायनानै मोजां मोनो आथिखालाव अब'से बिथाङा गोदानै खालामाखै बिथाङा हाबा जाबाय दा गोदान फिल्म बिथांनि ओंखारथ'वाखै नुथ'वाखै खिन्थु आं आगोलाव खालामनाय बिदिनो संगिनाया आगोलाव खालामनाय फिल्मफोरखौनो दाबो सम मोनबाथाय खाबु मोनोब्लाथाइ नायो दा जोबोद मोजां मोनो आरो बिनि एक्सप्रेसन हाह बेनि एकटिं लुक्स दा मोजांमोन आरो जानाय बायदि मोनोमोन आरो एक्दमबारे एकटिङा जादों ओरैबायदि मोनोमोन आरो दा बिदिनो बर'नि एक्टरनि गेजेराव जोहा राजिब ब्रह्म बिथांनि एकटिङाबो मोजांमोन अह ट्रिजिडियानो जा कमेदियानो जा जेरैबो आखा फाखा बिथांनि एकटिंखौबो आं मोजां मोनोमोन दा अबस्से सम सम दाबो राजिब ब्रह्मआ खालामो दाबो एकटिंखौ आगोलनिफ्राथ' दंआनो दाबो गोदानै खालाम सम सम खालामो दा आरो हिन्दी फिल्मनि बा बलिवुडनिखौथ' आरो दाबुंसै दा बे हिन्दी फिल्मनि गेजेराव एकट्रिस होन्ना बुंबा आं मोजां मोन्नाया थैनानै थांबाय श्रीदेबि बिथांनि एकटिंखौ आं जोबोरै मोजां मोनोमोन बिथाङा गैलिया आरो सासे दङ दाबो खिन्थु बिदि फिल्म खालामलिया गोजाम रेखा बे रेखानि एकटिंफोरखौ आं मोजां मोनोमोन बेनि एक्सप्रेसन बिनि लुक्स बायदि बायदि खोब मोजां मोनोमोन आइनिफ्राय एक्टरनि गेजेराव आं मोजां मोनोमोन सानी देवोल सानी देवोल बिथांनि फिल्मफोरा जोबोरैनो हिट जायोमोन बिथांनि दाइलग बिथांनि एक्सन बिथांनि एकटिं बहुद मोजां मोनोमोन आरो दा बिथाङा आथिखालाव फिल्मखौ खम खालामो बिथाङा एम पि जाहैबाय दा बधय सम होनो हालिया बिदि आरो बिनिफ्राय श्रीदेबियाथ' थैनानै थांबाय दा बिथांनि एकटिं एक्सप्रेसन लुक्स बेफोरखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो नाथाय बिथाङा अब'थिरा थैनानै थांबाय आरो दा दं रेखाया गोजाम फिल्मफोराव खालामदोंमोन बहुद मोजां जादोंमोन दा बैसो जाबाय दा गोदान फिल्म गैलिया खिन्थु आगोलनि बे रेखानि फिल्मफोरखौ आं दाबो नायो बिनि एक्सप्रेसन दाइलग डिलिभारि दा दाइलगा बिराद टिउन दंमोन आरोखि रेखानिया एकटिंफ्रा मोजां जायोमोन लुक्सफ्रा मोजां जायोमोन एक्सप्रेसना मोजां जायोमोन बिदि आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय